हैलो केरु डॉक्टर साहिबा मां सपना पई ॻाल्हायाव तव्हांजी पेशंट मां तव्हांजी मरीज हा मां पहिरीं आई हुयमि तव्हां वटि मूंखे आहे न पूरे शरीर ते न खारस खारस थी पई आहे मूंखे ॾाढी मिठी खारस थी पई आहे मुंहिंजे हथ पेरनि में दाणा दाणा निकिरी विया आहिनि मथे में बि ॾाढी फ ही खारस थी वई आहे जंहिंसां छा मथे में बि हो दाणा दाणा निकिरी विया आहिनि उन जो छा इलाज ॿुधायो न

हूं पोइ मूंखे अहिड़ो ट्यूब बि लिखी ॾिजो न जंहिंसां मूंखे हुन सां लगाए त मूंखे हीअ खुज खारस मिटी सघे

इअ आहे न ॾह पंद्रहं ॾींहं ॾाढी खुजली थी वई आहे त मिठो खाइण सां बि थिए थी ॾाढो इनजो हिन सां कुझु परेशानी त कोन्ह थींदी अॻियां वञी करे हूं पोइ वारनि जो बि हूं जी हा त पूरे जिते जिते खा खारस थी थिए न उते उते दाणा था थी वञनि ह ॻाढ़ा ॻाढ़ा निशानु बि था थी वञनि पूरे बदनु ते

वार बि ॾाढा ईअं झणिंदा पिया वञनि उनजो बि कोई इलाज ॿुधायो हूं इन सां कोई तकलीफ़ त कोन्ह थींदी न मां पहिरीं बि हिकु डॉक्टर खे ॾेखारियो हो उन सां मूंखे को फ़ाइदो कोन्ह थियो त तव्हां अहिड़ी सुठी दवाई लिखी ॾिजो जंहिंसां हीअ सॼी तकलीफ़ मुंहिंजी मिटी सघे और छा इन सां पूरे शरीर में भाई कुझु बदलाव त कोन्ह ईंदो न यानी पाण ही पाण कुझु अहिड़ो छा खाइबो छा न कुझु कंहिं ॻाल्हि जी परहेज़ करिणी आहे की न मिठे सां मां मिठो खाईंदी आहियां न त मूंखे ॾाढी माना खारस थी वेंदी आहे त मिठो भले खाई थी सघां पहिरियों खाधो न खायां मां गोरी अ इनमें गोरी घणे दफ़े वठिणी आहे गोरी दवाऊं

शैम्पू करे थी सघां मथे वारनि ते ए और हथ पेरनि ते खुजली थी इहे खारस थी थिए त छा उन जा कुझु साबु साबुण वाबुण अहिड़ो ॿुधायो साबुण बि ॿुधाइ छॾिजो न कहिड़ो साबुण

हा हा ओक